मैंने आज से दस साल पहले एक टी वी खरीदी थी वह उस समय नई लॉन्च हुई थी उसमें मुझे काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिले थे तो मैंने वह टी वी खरीद ली थी उसकी कीमत लगभग तीस हजार रूपए थी उस समय और उस टी वी पे मैंने काफ़ी कुछ खर्चा किया था फिर मैंने उसको एक कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे बनने का भी प्रयास किया जिसमें सफल रहा और वो टी वी काफी अच्छे से काम कर रही है अभी भी वो टी वी का हम यूज करते हैं वो एल ई डी टी वी थी बयालीस इंच की बहुत ही शानदार टी वी है जब भी उसमें मूवीज या कोई पिक्चर या कोई हम नाटक वगैरह देखते है तो बहुत ही सुन्दर क्वालिटी में एकदम दिखती है एकदम बहुत वो टी वी हदी क्वालिटी के लिए ही जानी जाती थी इसलिए वो हमने टी वी ली थी वो टी वी अभी तक कभी खराब भी नहीं हुई है हम उसका हमेशा ध्यान रखते हैं उसे वकायदा साफ सफाई करते हैं धूल मिट्टी नहीं बैठने देते वो और आज तक वो टी वी में कोई खराबी नहीं आई है ना उसके रिमोट में कोई खराबी आई वो टी वी बहुत ही अच्छी निकली हमारे लिए